چھ مہینے پہلے میں نے بوٹ کا ایئر فون آڈر کیا تھا جو کہ مجھے ایک ہزار روپیے میں آیا اور پہلے تو میں گھبرائی کہ پتا نہیں وہ مجھے صحیح حاصل ہوگا کہ نہیں لیکن میری میرا میری گھبراہٹ غلط تھی وہ مجھے بہت ہی اچھا لگا اور وہ مجھے میں اسے میں اسے پچھلے چھ مہینے سے بہت اچھے سے استعمال کر رہی ہوں اور میرے کان میں بھی درد نہیں ہوتا ہے اور شاید میں کسی اور کمپنی کا لیتی تو مجھے شاید اتنی اتنا اچھا آپش نہیں ملتا